السّلام علیکم کون جی جی جی بولیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں جی ہاں ہاں اگر آپ سات لوگ جا رہی ہیں تو اُس کے لیے سات لوگ جا رہی ہیں تو اُس اُس حساب سے آپ کا آگرہ تک جا رہی ہیں تو تین ہزار روپیہ ہے اور آگرہ سے اگر آگے جائیں گی جی جی اور آگرہ سے آگے جائیں گی تو پھر چار ہزار روپیہ نہیں سب اتنے ہی پہ جاتے ہیں یہی مقرر ہی ہے کرایہ اچھا ٹھیک ہے اگر مطلب آگرہ جا رہی ہیں آپ تو اٹھائیس سو اور آگرہ جی اور اور آگرہ سے آگے جا ری ہیں تو پھر پینتیس سو ہیں جی جی جی آپ ایڈریس بھیج دیجیے اور میں بھجوا دوں گی ڈرائیور سے کہہ کے جی جی بس آپ ایڈریس سینڈ کر دیجیے وعلیکم السّلام